جی سر ریستوراں سے بات کر رہے ہیں نا آپ ہم نے کھانا آرڈر کرایا تھا ابھی بندہ نہیں نکلا نا کھانا لے کر جی جی سر جی اس میں کچھ مشروبات ایڈ کرانی تھی ایک لیٹر والی کوک ایڈ کر دیجیے گا اور ایک فروٹی ایک لیٹر والی وہ بھی ایڈ کر دیجیے گا اور کیا ہے آپ کے پاس میں برگر وغیرہ ہے جی جی اس میں چار برگر بھی ایڈ کردیں آپ ٹھیک ہے سر اوکے